में ते बड़े सारे जगह् गेआ मोटरसाईकल उप्पर चक्कर चुक्कर लाने लेकिन जेह्ड़े सब तो खतरनाक रोड़ होंदे न एह् जेह्डे ग्रांऽ ग्रुं दे लिंक रोड़ होई गे एह् बड़े भैड़े रोड़ होंदे एह्दे बिच्च बड़े मोड़ मूड़ होंदे बड़े सारे ऐक्सीडैंट बी होंदे हून मतलब मोड़ मूड़ उप्पर जा दे ते मतलब अपनी जेह्ड़ी बाइक ऐ ओह् सलोऽ लेनी पौंदी ओह् जियां नार्मल बाइकां होई गेइयां सपलैंडर सपलुंडर जां कोई गलैमर एह् ना जल्दी नी रुकदियां न इत्तलै कोई स्पोर्टस बाइक ऐ अगर ते ओह्दे उप्पर जाने मजा आंदा कन्नै ओह् रुकी जंदियां ए बी एस ब्रेकां होंदियां ना जगहे उप्पर गै रुकी जंदियां ओह् ते ग्रांऽ आह्ली साइड ज्यादा मुश्कल होंदा बाकी आक्खो तुस जियां हाइवे उप्पर तां हाइवे उप्पर ते असान होंदी गड्डी चलाना कोई खड्डे खुड्डे नी कोई केछ नी खाल्ली ट्रैफिक रूल फालो करने पौंदे बस ते मेरा जेह्ड़ा सब तु खतरनाक ऐक्सपीरिंस ऐ ओह् में रूट इक बार गेआ हा तवी पार आह्ली साइड तवी पार आह्ली साइड केह् हा कि कोई त्रै किलो मीटर दा रोड़ हा ते ओह् रोड़ पूरा पानी कन्नै भरोचे दा हा अद्धा अद्धा पानी चिक्कड़ खड्डे मतलब बड़ा गंदा रोड़ हा में ओत्त रोड़ च बाइक चलाई पंदरां बीह् मैंट्ट लग्गे होने मिगी ओस रोड़ बिच्च बाइक चलाने लेकिन मेरी बड़ी बुरी हालत होई दी ही मेरी जेह्ड़ी बांह् ही उनें बाहें गी पीड़ा होई गेइयां इन्ने खड्डे ते पूरे बूट इयां चिक्कड़ कन्नै भरोए दे कपड़ें उप्पर छिट्टे पेदे त्रै किलो मीटर धोड़ी ते इयां बड़ा बुरा हाल हा में इयां नर्क चा बाह्र आया ओह् रोड़ क्रास करन दे बाद बिच्च टैर पैंचर होन तां खच खतरा होंदा अगर बंदा घिरी जा कपड़े कुपड़े पूरे भरोई जाने गंदे रोड़ च बाइक चलाना बड़ा मुश्कल ऐ ते उप्परा मडगार्ड नेईं पेदे होन ते कपड़े पूरे भरोई दे होने बाइक गी मडगार्ड पेदे होने चाहिदे अगर तुस बाह्र घूमन जा दे कुदै थुआढ़े पूरी किट कुट होनी चाहिदी थुआढ़े कोल समान होना चाहिदा हर इक चीज प्रापर तोस इक ओह्दे कन्नै जाओ प्लैन कन्नै अगर एह् नेह् रोड़ च जाना तुसें गंदे रोड़ च अगर रोड़ कोई साफ ऐ तां फ्ही ते कोई चक्कर नी ऐ तुस जियां मर्जी जाओ